जोधपुर ज़िले में शिक्षा को लेकर बहुत सारा अवेयरनेस है लोगों में क्योंकि सरकार ने यहाँ पर बच्चों के लिए ट्वैल्व तक की एजुकेशन फ़्री कर रखी है प्लस रोज़गार के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोज़गार के जैसे सर् गवर्नमेंट की तरफ़ से या सरकार की तरफ़ से ऐसे बहौत सारे जो जो लोग डिप्लोमा नहीं कर सकते ग्रैजूएशन नहीं कर सकते उनके लिए उन्होंने सर्टिफ़ाइड कोर्स रखे हैं जिसका नाम स्किल इंडिया है वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है बकायदा उनको नोलिज भी दिया जाता है और नयौट थ्योर्टिकल नौलेज देने से बेटर है उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग से जब लोग वो जल्दी सीखते हैं तो जब जल्दी सीखते हैं तो जब जल्दी सीखते हैं तो उनको रोज़गार भी जल्दी मिलता है उनके सामने चुनौतियाँ ये आती हैं कि बहुत सारी कम्पनियाँ नहीं होती हैं तो कम्पनियाँ नहीं होती तो उनमें ऐसा भी स्किल इंडिया वालों ने प्रो कर रखा है कि उनको आफ़्टर ट्रेनिंग वो जाॅब भी जहाँ पर उनका सूटेबल पोस्ट लगती हैं उनको वहाँ पर उनको वो पोस्ट भी देते हैं मतलब आपको ट्रेनिंग के साथ में जाॅब भी प्रोवाइड करते हैं